گھٹنوں کے درد تو ویسے عام طور پر لازم ہے ہوتا ہی ہے اور یہ درد خاص کر بوڈھے بزرگ میں ہوتے ہیں تو یہ گھٹنے کا جو درد ہے عام طور پر چالیس کے ایج کے بعد ہی ہوتے ہیں اس لیے کچھ کچھ ڈاکٹرس بھی ہے اور کچھ گھر کے علاج بھی ہیں تو گھریلو اپائے ایسا ہے کہ جیسے ہلدی کا لیپ لگانا کچھ گوبھی پتا کو سینک کر کے کچھ مطلب لگانے یا کچھ تیل وغیرہ یا پھرلہسن تیل اور ڈاکٹرس بھی ہیں موجود جو ان کا علاج کرتے ہیں لیکن عام طور پر لوگ ہاسپٹل لیٹ پہنچتے ہیں تو اس کارن آدمی گھر پر ہی اس کا کچھ علاج کر سکتے ہیں تو ہمارے یہاں بزرگ کو پیر میں جو درد ہوتے ہیں گھٹنوں میں تو ہمارے یہاں کچھ دیشی اپائے ہے جیسے کہ جیسے کہ کچھ تیل لگانا یا کچھ تیل سے مساج کرنا یا پھر کچھ بوڑھی عورت کو تو ایسا بھی ہوتا ہے جو کسے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے کچھ دوائیاں ہوتی ہے تو ہمیں ای سب کو دھیان رکھتے ہوئے کچھ بڑے ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب گھٹنے میں درد ہوتی ہے مطلب جب ہوا بہتی ہے تو درد ہوتا ہے یا پھر اٹھ کر بیٹھنے میں درد ہوتا ہے یا پھر بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے میں درد ہونے لگتا ہے تو اس حساب سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے یہاں تو بعد میں جاتے ہیں پہلے ہم گھر کا استعمال کچھ ہوتا ہے جو اس کا ہم علاج کرتے ہیں کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کچھ تیل ہوتے ہیں اسے مساج کرتے ہیں عام طور پر یہ عام بات ہے درد ہونا اس میں کوئی بڑی بات ہے نہیں تو زیادہ دقت ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی مطلب جب درد ہوتا ہے تو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں خود سے بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے اس کا پرماننٹ علاج ہوتا نہیں ہے کیوں کہ کسی کسی کو یہ ہوا کے بہنے کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے کسی کو زیادہ چلنے سے کسی کو بیٹھنے سے تو اپنا اپنا ہے سمسیا تو اسی لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ کچھ ڈاکٹر سے مل کر دوائی لے کر کے اس کا علاج کرنا زیادہ اچت ہوگا تو اس لیے گھریلو اپائے جو ہے اس کو تھوڑا سائڈ میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی دوائیاں کو بھی پائن کرتے ہیں اس کے کہنے کا بھی کہنا مانتے ہیں یہ عام طور پر یہ درد جب اچانک ہوتی ہے تو ہم لگ بھگ گھر کے اپائے کا ہی استعمال کرتے ہیں کیوں کہ ڈاکٹر کے یہاں ترنت جانا اچت ہوتا نہیں ہے اس ٹئم تو میرے حساب سے گھر کے کچھ علاج ہیں جیسے تیل لگانا مالش کرنا یا پتا گوبھی کو بھاپ لگا کر اس کے اوپر رکھنا یہ نارمل یہ مطلب کہ فی الحال کے لیے اچت ہے اور میرے یہاں تو کچھ بوڑھے یہ بھی کہتے ہیں کہ درد ہونے کا کارن تو ہوا بھی ہوتا ہے اور درد ہونے کا کارن عمر زیادہ ہونے کے کارن بھی ہوتا ہے تو میرے حساب سے گھریلو اپائے ہی ہے کسی کو لیپ بھی لگا دو ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ سب ہوتے رہتا ہے عمر زیادہ ہونے کے کارن یہ درد تو عام بات ہے کسی کو دوائی فٹ کر جاتی ہے کسی کو نہیں ہوتی ہے کسی کو پرماننٹ رہتا ہے یہ درد